मुख्य समाज कल्याण एवं कार्यक्रमके लेल ई प्रधानमंत्री आओर मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारा सरकारी योजना चलाएल गेल छै जेनाकि अहाँकेँ सुकन्या समृद्धि योजना छै जेकि बेटी बचाओ आओर बेटी पढ़ाओ अभियानकेँ अंतर्गत शुरू करल गेल छै जेकि अढ़ाइ सए रुपआसँ लए कऽ डेढ़ लाख तकके होय सकैत छै एकर उद्देश्य जे छै ओ अहाँकेँ बच्चीके पढ़ाइ शादी आदिके खर्चामे होए वाला पूर्तिके बचत करिके लेल ई होइ छै बचत जमा करऽ सकैत छिऐ अहाँ अकरा द्वारा आ दोसर अहाँकेँ छै अटल पेंशन योजना जे कि साठि वर्ष होला पर एक महिनामे अपनेकेँ एक महिना एक हजारसँ लए कऽ पांँच हजार रुपाआ तकके पेंशन मिलैत छै आ अठारह सए चालीस तकके साल तक कोइ भी निवेश करऽ पाड़ै ई योजना कऽ तहत अंतर्गत आ बांँकि अपनेकेँ योजना सरकार द्वारा चलाएल गेल छै प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना